हमारे जयपुर ज़िले में मुख्य सांस्कृतिक और सामाजिक परम्पराएं हैं जिस तरह कि यहाँ पर लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कोई लोग यहाँ पे राजस्थानी भाषा बोलते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के धर्म रहते हैं हिंदू मुस्लिम पंजाबी आदि तरह के धर्म हैं यहाँ पे यहाँ पे कई रीति रिवाज़ हैं जैसे कि यहाँ यहाँ के जो लोग हैं जो लड़कियाँ हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं लड़के साफ़ा बांध के रखते हैं अपने सर पे और यहाँ पे कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे गणगौर तीर संजारा आदि गणगौर में लोग गणगौ गणगौर में लोग पार्वती माता की पूजा करते हैं और यहाँ के जो विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में लोग अलग अलग तरीके से संलग्न होते हैं और अगर हमारे यहाँ पे कोई विदेशी आता है तो हम उसे यहाँ के परम्परा और संस्कृति के बारे में बहौत अच्छी तरीके से वर्णन करते हैं जैसे कि यहाँ पे और ना हम कहते हैं कि यहाँ पे दाल बाटी खिलाते हैं क्योंकि यहाँ का जो मशहूर भोजन है वह दाल बाटी चूरमा है और लोग और लोग के इधर के मंदिर जाते हैं जैसे कि यहाँ का जो गोविंद देव जी का मंदिर है वह काफ़ी मशहूर है तो ये जैसे जन्माष्टमी के त्यौहार पे लोग वहाँ पे मटकी फ़ोड़ते हैं और यहाँ पे और यहाँ का जो वो वो खोले के हनुमान जी का जो मंदिर है वो भी काफ़ी मशहूर है लोग वहाँ पे दाल बाटी चूरमा का भंडारा करते हैं आदि आदि तरीके के मंदिर हैं और आदि तरीके की यहाँ पे खूब सारी प्रथाएं हैं